ہمارے باورچی خانے میں جو ہے بھگونا ہے جس کو ہم جو ہے دودھ گرم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور کبھی چاول بنانے کے بھی لئے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں کڑھائی ہے کڑھائی کا ویسے استعمال تو کسی بھی چیز میں کر لیتے ہیں کبھی کبھی لیکن اس کا بنیادی کام جو ہمیں کچھ فرائی کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے مان لیجیے کہ ہمیں چکن کڑھائی بنانا ہے تو وہ اس میں ہم بناتے ہیں یا ہمیں کچھ پوڑی وغیرہ تلنی ہے تو ہم اس اس پہ بناتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے فرائی پین ہے جس میں ہم چائے بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے کچن میں جو ہے وہ پلیٹس ہیں جس کو جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں چمچ ہیں اسپونس ہیں ٹھیک ہے بڑا چمچ ہے جو ہم کھانا نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہیں چھوٹے اسپون کو ہم کھانا کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے یہاں چمٹا ہے جس کو ہم آگ جب ہم روٹی بناتے ہیں تو اس کے ذریعے سے روٹی کو سینکتے ہیں تاکہ ہاتھ جو ہے جلنے سے بچ جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس گلاس ہے اسٹیل کا گلاس ہے اور شیشے کا گلاس ہے اسٹیل کے گلاس میں ہم پانی پیتے ہیں اور شیشے کے گلاس میں ہم شربت پیتے ہیں کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اس طرح سے اس کے علاوہ ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی کٹوریاں ہیں جس کو ہم جو ہے سوپ وغیرہ کے یوز کے لئے جب سوپ ہے یا ہم جب دال پتلی دال کسی سوکھی سبزی کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس کو ہم پیتے ہیں کسی اسپون سے تو اس کے لئے ہم کٹوریوں کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں